बैंक जाते हैं बैंक के लिए सबकुछ ठीक ठाक रहते हैं बैंक में हिन्दी बोलते हैं ठेठी दीदी सबके पास बोलते हैं ठेठी में बोलने में बूढ़ बुजुर्ग के पास बोलते हैं अच्छा लगता है हिन्दी उतना समझती है दीदी सब जाती है जमा निकासी करने के लिए बहुत सारी दीदी जाती है ग्यारह बजे जाती है दो बजे तक रहते हैं दो बजे के बाद बन्द हो जाते हैं फिर लन्च होता है होने के बाद तीन बजे से खुल जाते हैं बैंक स्टेट हैं ग्रामीण हैं बैंक में बहुत सारे दीदी भइया जाते हाँ निकासी जमा करने के लिए हिन्दी बोलते हैं सुनने में अच्छा लगते हैं सुनने में अच्छा लगता है ठेठी भी बोलते हैं समझते हैं सब दीदी बूढ़ बुजुर्ग के लिए बहुत ठीक ठाक है ठेठी ठेठी समझती है सबकुछ बोलने के लिए जानती है सुनने में अच्छा लगता है अपना काम धन्धा के लिए रुपया निकलने के लिए जाते हैं नजदीक में बैंक है नजदीक में रहने में अच्छा होता है जब मन हुआ तब बैंक जाते हैं रुपया निकालकर आती है दीदी सब दीदी सब बैंक के लिए बहुत सुरक्षित हैं बैंक अपना जो काम लगता है जाइए अपना निकासी कीजिए बैंक में नजदीक में बैंक रहने में बहुत लाभ होता है करने में अपना सुरक्षित के लिए बैंक हैं लग में बैंक रहने में

और इधर उधर रुपया रखने में बहुत डर लगता है बैंक में दीजिए कोनो इधर उधर रुपया नहीं होगा सुरक्षित रुपया रहते हैं जब मन हो आप तब जाइए निकालकर ले आइए जब ज़रूरी पड़ गया तब जाइए तब अपना बैंक निकालकर ले आइए अपना काम कीजिए जो काम लग गया जाइए कीजिए अपना काम करने में कोई बात तो नहीं है नजदीक में बैंक है जब मन होता है तब चल जाते हैं रुपया अपना निकासी करते हैं अपना काम करने में ज़रूरी पर बैंक बहुत कामयाबी होते हैं बैंक अपना करते हुए अपना काम कर लेते हैं दसो ग्यारह ग्यारहो बजे जाते हैं तो अपना रुपया निकासी कर लेते हैं पाँच दस मिनट का खेला है पाँच दस मिनट करने में कोई बात तो नहीं है मैनेजर सब सब ठीक ठाक है कैशियर भी ठीक है लेकिन निकासी करने के लिए जाइए तो अपना से जाइए वह भी देखते हैं कि आए हैं कि नहीं कोई तो तो नहीं आए हैं अपना सबकुछ सुरक्षित रहते हैं रुपया लेनदेन करने में भी ठीक ठाक है सब दीदी जाती है अपना रुपया जमा करने के लिए समूह का भी रुपया बैंक में जमा होता है सुरक्षिते के लिए ना सबकुछ इतना है निकला है सुरक्षित के लिए अपना घर में रखने में डर होता है चोरी हो जाता है अपना काम धन्धे में दीदी सब लगी रहती है बाध वन चली जाती है बाध वन चली जाती है घर में रखने में भी डर होता है जाइए दीदी जाइए जमा कीजिए बैंक में रुपया पैसा जमा करने में सबकुछ सुरक्षित रहते हैं कोई डर नहीं है जब मन हुआ तब जाइए निकासी कर लीजिए निकासी कर लीजिए जाइए जाइए दीदी सब निकासी कर लीजिए जब ज़रूरी पड़ेगा तब अपना बैंक जाकर निकासी कीजिए घर में रखने में बहुत डर होता है बैंक में रखने में कोई डर की बात नहीं है जाइए अपना जब मन हुआ तब निकासी कर लेते हैं ज़रूरत पर काम देते हैं बैंक ग्यारह बजे जाते हैं रुपया निकालकर आ जाते हैं बैंक है तो बहुत अच्छा मत अच्छा अच्छा है जब मन हुआ तब रुपया अपना पास ले आते हैं घर में रखने में बहुत डर होता अपना काम धंधे में लगे रहते हैं बच्चा सब जब इधर उधर रुपया यह इधर उधर रुपया कर देंगे तो कहाँ से हम रुपया देंगे समूह में भी रुपया रखते हैं समूह में भी रुपया बहुत होता है तो अपना बैंके में ही रखते हैं सुरक्षित के लिए बैंक हुआ सुरक्षित के लिए बैंक है बैंक में रखने से कोई डर नहीं है डर की बात नहीं है अपना सब दीदी मिलकर बारहो दीदी मिलकर रुपया रखते हैं तब जमा निकासी करते हैं जब मन हुआ तब आइए निकासी कीजिए जमा कीजिए अपना लेनदेन करते रहते हैं करने में अच्छा होता है

सबकुछ ठीक ठाक रहते हैं जब मन हुआ तो जाइए अपना बाज़ार रुपया निकाल लीजिए बाज़ार भी चल जाइए जो मन है सो खरीदिए अपना काम कीजिए कोई बात नहीं है बैंक तो सबके लिए है सब जाते हैं आते हैं अपना रुपया निकासी करते रहते हैं रोज का इतना है रोज कितना दीदी सब जाती है आती है पचासो पचीस दीदी जाती है आती है अपना काम करती है रुपया निकासी